साढ़े इत्थै जेह्ड़ा दरेआ ऐ ओह्दा नां ऐ चन्हां इ'यां ते बड़े जैदा दरेआ न जेह्ड़े मतलब पूरे साढ़े भारत बिच लेकिन साढ़े जेह्ड़ा रियासी च दरेआ बगदा ऐ ओह् ओह्दा नां ऐ चन्हां चन्हां दरेआ जेह्ड़ा ऐ ओह् ओह् बारातरी पुल दे थल्लों निकलदा एह्दे पर इक डैम बी बने दा जेह्दा नां जेह्ड़ा एनपीएचसी आह्लें बनाए दा सलाल डैम आखेआ जंदा उसी उस डैम नै बी बड़े लोकें गी बड़ा जैदा रोज़गार दित्ता ऐ बड़े जैदा लोकें ओह्दे उप्परा पैसे बी कमाए न ओह्दे उप्पर जेह्ड़ा चन्हां रिवर पर जेह्ड़ा पुल बने दा ऐ बारातरी आह्ला ओह्बी उ'नें लगभग उन्नी सौ छियानवे च बनाया हा ते उसी बनांदे बी बड़ा गै जैदा लोकें अपना सैक्रीफाईस कीते दा ऐ की के बड़े लोकें दी मौत होई ही जेल्लै उ'नें ओह् कीता जेल्लै उ'नें ओह् डैम बनाया हा बड़ा गै जैदा लोकें अपना सेक्रीफाईस कीते दा ऐ की के बड़े लोकें दी मौत होई ही जेल्लै उ'नें ओह् कीता जेल्लै उ'नें ओह् डैम बनाया हा ओह्दे बाद भी गल्ल औंदी कि भई हून बड़े सारे इस्तेमाल बी हैन जि'यां पानी जेह्ड़ा ऐ ओह् हर जगह् इस्तेमाल होंदा तुस न्हानै गी पानी इस्तेमाल करदे रुट्टी बनानै गी पानी इस्तेमाल करदे पानी दे बगैर होना जीना निं ऐ हून पानी होग ते तुंदी लाईफ बी ऐ पानी निं ऐ ते किश बी निं ऐ पानी हर जगह् इस्तेमाल होंदा हून तुस बूह्टे लाह्गेओ उत्थै बी पानी दी जरूरत पौनी तुस कुतै कुसै गी रुट्टी गै खलागे उत्थै बी पानियें दी जरूरत होनी तुस साफ सफाई गै करागेओ उत्थै बी तुसें ई पानियै दी जरूरत होनी हर इक लाईफ दे स्पेअर बिच तुसें गी पानी दी जरूरत ऐ इस्सै आस्तै पानी जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै जैदा कीमती चीज ऐ साढ़े आस्तै इक इन्सान आस्तै इक डंगर आस्तै पानी इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ा भामें जिंदा जीव ऐ भामें ओह् कोई नॉन लिविंग थिंग ऐ दौनें गी चाहिदा पानी पानी बूह्टें गी हून बूह्टें गी पानी देगे ते बूह्टें ग्रो करना ते बूह्टें बधना इस्सै आस्तै पानी जेह्ड़ा ऐ ओह् असें बचाना बी चाहिदा ते उसी ढंगै दा इस्तेमाल बी करना चाहिदा की के अज्ज बी असें गी पानी दी जरूरत ऐ असें ई कल्ल बी पानी दी जरूरत ऐ पानी दी जरूरत असें गी जेल्लै जम्मे हे जम्मनै कोला लेइयै असें ई पानी दी जरूरत होंदी